हमें भारती फ़िल्में और संगीत बहुत ही ज़्यादा पसंद है वह बहुत वह बहुत अच्छी होती हैं फ़िल्में संगीत भारती फ़िल्म में संगीत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है उन्हें देखने में और संगीत को सुनने में बहुत ही मज़ा आता है भारतीय फ़िल्में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और भारत और संगीत भी बहुत ही अच्छे होते हैं हमें भारतीय फ़िल्में देखने पर बहुत मज़ा आता है वे बहुत अच्छी होती है मेरे फ़ेवरेट एक्टर सलमान खान हैं मुझे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है उनकी पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हम उनकी पिक्चर देखना पसंद करते हैं मुझे सभी फ़िल्मों के गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मेरे पसंदीदा गायक जो हैं वे बहुत सारे हैं गुरू रंधावा नोरा फ़तेही श्रेया घोषाल सभी के सॉन्ग्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं मैं उन सभी के सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ भारतीय फ़िल्में और संगीत में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरा टाइम पास हो जाता है मुझे उसे देखने पर मज़ा आता है मेरे फ़ेवरेट एक्टर्स बहुत सारे है सलमान खान शाहरुख खान ऐंड अदर सभी की फ़िल्मों फ़िल्मों में मुझे मज़ा आता है उनकी फ़िल्में देखना मैं पसंद करती हूँ और मुझे उनकी फ़िल्मों पर बहुत उनकी फ़िल्में बहुत ई अच्छी लगती है मैं उनकी फ़िल्मों को देखना पसंद करती हूँ उनके सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं जिन्हें सुनकर मेरा मेरी सैडनेस दूर हो जाती है मुझे ख़ुशी होती है मुझे आनंद होता है मुझे भारतीय फ़िल्में और संगीत बहुत ही अच्छे लगती हैं